جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ہماری کمیونٹی میں کس طرح کے رقص مقبول ہیں تو ہمارے کمیونٹی میں جیسا کہ شادیوں میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسے پاٹیکلرلی کوئی ایک اسپیسفک ڈانس تو نہیں کرتا ہاں لوگ ایسے ہی تھوڑا بہت کود لیتے ہیں اچھل لیتے ہیں اور ہماری طرف کلاسکل ڈانس ہے یہ ہوتا ہے جیسے کتھک ہے اور بہت سی جگہیں ہپوپ بھی ہوتے ہیں تو اس طرح کے ڈانس ہیں اور پارٹیز وغیرہ میں دیکھتے ہیں وہاں پہ ہپوپ ہوتے ہیں اور کوئی نیشنل لیول پہ یا کہیں اپنے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے تو اس اسٹیٹ کا جو ڈانس ہوتا ہے وہ کرتے ہیں جیسے کہ اتر پردیش میں بھی بیہو ہے یہ ہو گیا اور کنیا کماری کا کتھک ہے یہ سب ہم ہماری کمیونٹی میں اسی طرح کے ڈانس دیکھے جاتے ہیں موشٹلی